हलो जी आप कौन हाँ जी हमारे बस का समय है दो बजे का आप किस जग आप किस जगह से बैठोगे जोधपुर से हाँ जी जोधपुर से चलने का समय हमारा दो बजे चलती है बस डिपो से जोधपुर दो बजे से पहले अपनी गाड़ी दो बजे चलती है लेकिन और भी गाड़ी हैं जो दो बजे से पेहले चलती हैं ना कोच कोच वगैरह तो नहीं है वो गोरमेंट बसें चलती हैं दो बजे से पेहले स्लीपर एक सुबह है फिर सुबह की हमारी बस सुबह आठ बजे रात ग्यारह बजे के आसपास कोई नहीं जोधपुर से दिल्ली का बचेगा चार सौ रुपए ना स्लीपर ना सींट का स्लीपर का तो बारह तेरह सौ रुपए बैठेगा आप सिंगल सींट वाला ले सकते हो सिंगल वाला लेना चाहो तो नहीं डबल वाला भी ले सकते हो हाँ तो सिंगल का अकेले ही तो हो तुम सिंगल व्यक्ति हाँ जी बारह सौ रुपए होगा सिंगल का सिंगल सींट मिल जाएगी आपको स्लीपर ना ना कोई बस नहीं किस दिन जाना है आपको किस दिन जाना है किस डेट को जाना है आपको कल तो नहीं है यहाँ पे ना मंडे को फिर तो ठीक है